जी हम स्कूल में जब हम लोगों का कूकिंग का पेपर हो रहा था तब हम लोगों हम हम और हमारे फ़्रेन्ड ये सब मिलकर हम लोग को कूकिंग किए थे तीन चार लोग किए थे हम लोग मिलकर कूकिंग पर मैम सर और बच्चों के लिए बीस पंद्रह लोग थे हम लोग जब कूकिंग किए थे उन लोगो को खाना बनाए थे कचौड़ी बनाए थे हम लोग दाल को मूंग का दाल और उसको भी भेकर दाल को भेकर उसको फिर पीसे थे उसमें धनिया मिर्च और मसाले ये सब डालके उसको भूजे थे ईंटों से हम लोग उस चूल्हा बनाए थे उसमें गोहर ई सब डालकर उसको आग भी धाराए थे और कढ़ाई में भूजे थे फिर उसको कचौड़ी सब भरकर हम लोग बनाए थे भी फिर उसको चटनी बनाए थे जिससे लोग कचौड़ी खा सकें मैम सर को हम लोग फिर कचौड़ी बनाएँ फिर मैम सर को बुलाए थे कि हम लोगों का थोड़ा सा देख लें कि अच्छा बना है कि नहीं बना है तो हम लोग मैम को टेस्ट भी कराए थे फिर सबको हम लोग परोसे भी थे मैम बोलीं की बहुत अच्छा है सब लोगों को परोस दो फिर सर और मैम के लिए हम लोग पत्तल मंगाकर उन्हें थोड़ा सा थोड़ा कर कर सरिया उरिया कर मतलब कि सजा कर भोजन को मैम सर को ऑफिस तक ले गए थे उन लोगों को देने के लिए फिर उन लोग मैम सर सब खा कर मतलब टेस्ट किए तो बोले बहुत अच्छा बना है तुम लोग कैसे बनाई हो तो हम लोग बताए लहसुन मिर्चा ये सब पीस कर उसको उतैले के दाल को भिगोकर फिर उसको पीसे उसे फिर अच्छे से बनाए थे हम लोग हम लोगो को बहुत अच्छा लगा कि मैम सर हम लोगो का वाहवाही कर रही हैं हम लोग अच्छा भी बनाए थे कचौड़ी सब मैम सर सब लोग हम लोगो को बोलीं कि तुम लोग बहुत अच्छा कूकिंग की हो जब हम लोग कूकिंग किए तो मैम सर हम लोगों को अच्छे से बोले कि तुम लोग कूकिंग की हो बहुत अच्छा स्वादिष्ट भी बना है कचौड़ी ऐसे घर पे नहीं बनाती हैं मतलब गैस इन सब पे भोजन बनाने से ज़्यादा चूल्हे पे भोजन बनाने में स्वादिष्ट रहता है जितना गैस पे बनाया हुआ भोजन स्वादिष्ट नहीं रहता है उतना चूल्हे पे बना हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट रहता है इसलिए हम लोग ईंट ईंट को जोड़ कर उसके चूल्हा बनाए थे उसी पे हम लोग कचौड़ी छाने थे इसलिए सर और मैम को बहुत अच्छा लगा कचौड़ी बोले कि उपली का उपली है न उसपे बनाए थे न इसलिए मैम सर को बहुत अच्छा लगा बोले कि चूल्हे पर का कचौड़ी हम खाए नहीं थे और सब गाँव में ज़्यादा ही अक्सर करके चूल्हे पर बनाती हैं सब इसीलिए मैम सर को बहुत अच्छा लगा वो बोलीं कि तुम लोगों को ऐसा बहुत अच्छा लगा तुम लोग बनाई हम लोगों के लिए और खाने में भी स्वादिष्ट है ये सब बोल कर हम लोगों को मैम लोग बोलीं इसलिए हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि मैम लोग ये सब हम लोगों का वाहवाही कर रही हैं कि अच्छे से बनाए हम लोग स्वादिष्ट भी बनाए सब बच्चों को भी हम लोग खिलाए थे बच्चे सब बोल रहे थे कि अच्छा बना है तुम लोग खाओ खाकर उन लोग भी बोले कि बहुत अच्छा है स्वादिष्ट भी बना है बच्चे सब भी हम लोगों को बोले कि अच्छा लग रहा है खाने में सब अच्छा लग रहा था मैम सर और सब लोग बोल रहे कि बहुत अच्छा है और हम लोगों के इसमें नंबर भी बहुत अच्छा मिला था जब सर मैम सब लोग बोले कि अच्छा बना है तो हम लोग भी मैम सर से बोले कि थैंक यू मैम अच्छा बना है तो आप लोग भी हम लोगों का सहयोग किया इसलिए अच्छा बना आप लोग नहीं बोली होतीं कूकिंग करने के लिए तो हम लोग शायद नहीं कर पाते इसलिए मैम सर बोलती हैं कि ज़्यादा उन लोगों का खाना बनाने में हड़बड़ाना नहीं चाहिए उन लोग को कभी खाना उसी तरह बनता है बस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और क्या इसीलिए हम लोग भी नहीं घबराए और मैम लोग भी हम लोगों का कि साहस बढाएँ कि तुम लोग कर सकती हो इसलिए हम लोग भी कर कर पाएं और मैम सर के लिए अच्छा सा कचौड़ी सब बनाएँ अच्छा लगा उन लोगों को भी कि अच्छे से हम लोग बनाए हैं हम लोग बहुत अच्छे और मैम सर भी बहुत अच्छी हैं बोलने चालने में भी बहुत अच्छी हैं हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है जब उस क्लास में हम लोग पढ़ते थे तो बहुत अच्छा लगता था कि सब मैम सर ये सब बहुत अच्छे से बात करती हैं फिर कचौड़ी सब कूकिंग ये सब होता है तो बहुत अच्छे से करवाती भी हैं साथ में मतलब रहती हैं बस देखती ताकती हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा और हम लोग बहुत अच्छे से कूकिंग भी करते हैं स्वादिष्ट भी बनाते हैं जो मैम जी बोलती हैं करने के लिए कूकिंग में हम लोग वो भी बना कर उन लोगों को खिलाते हैं बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को कूकिंग करना भी